हां जी हां तुस कुद्धरूं बोला दे भला अच्छा लोकेशन कु'त्थै जेही मंदर दे लागै पिच्छै कु'त्थें रौंह्दे ओ अच्छा ते केह् खराबी कोई केह् खराब केह् होए दा बत्ती सारे मकानै दी चली जां इक कमरे कमूरे दा खराब ऐ अच्छा ते भई खर्चा बड़ा होंदा कोई सत्त ज्हार दे करीब लग्गी जाने पैहे थुआढ़े सत्त अट्ठ ज्हार दे दिक्खो जी जिस स्हाबै दा अज्जकल तुसेंगी पता तांरां मैंह्गियां हर चीज़ मैंह्गी ध्याड़ीदार कन्नै मुढ़ा रक्खे दा ओह्दे पैहे लगदे दिक्खो में अज्ज शामीं धोड़ी मत आई जां शामीं आचै शामीं ठीक ऐ